औ आङो सिथावालाय सावदोंमोनहाय मोजाङानो जायासै दैयानो बांद्राय होफ्लांबाय आंबो दाहाय ट्राय खालामफिननोसै आंबो गोदानै सावफिननोसै दाहाय फिथाया आंनि देदोंमोन देनाया ओमफ्राय मोजां देनाया जायासै माने गेब्लेयाखै मोजां नोंहालाय दे जाहैजागोन दे औ दा बेबायदिनो बेलासि टाइमावहाय थांजागोन बेराय थावथाव औ मा मा मा मा सावदों नोंहालाय आरोबाव आंहा गैयाहाय सिथावजों सिथावजों फिथाजोंसो बानायदोंमोन ओमफ्राय बेबो मोजाङानो जाबावासै औ दे टाइम मोनबा थांसै र' नायनिसै दा मा जायो खामानि जाबाथ' थांनाय जानाय नंला खबर हरगोन आङो थांबा औ दे दाहाय खबर हरगोन आङो थाङोबा

ओमफ्राय माबोरै दं खबरफ्रा मोजाङानो दे आंनियाबो बे मोजाङानो मोजाङालाय खबरालाय